हलो नमस्ते मैम जी मैम ऐसा है मैम कि ये जो लखनऊ महोत्सव है वह लखनऊ की शान है और लखनऊ महोत्सव नाम तो है लखनऊ महोत्सव लेकिन लखनऊ महोत्सव में आपको लखनऊ के साथ साथ बाहर के राज्य जैसे गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश इन सबों के जो प्रेजेंटेटर हैं जो प्रतिनिधि हैं वह सभी आते हैं और अपनी अपनी स्टॉल लगाकर अपनी अपनी संस्कृति का अपने अपने विचारों का इन सब का प्रदर्शन करते हैं और लखनऊ महोत्सव में आपको जो बुक्स हैं किताब है उनकी प्रदर्शनी भी देखने को भी मिलेगी तो इस तरीके से जो आपके घर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप बुक्स की प्रदर्शनी में जाके उनको लाभान्वित कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको लखनऊ महोत्सव में अलग अलग तरह का खान पान जैसे अपने उत्तर प्रदेश का है ना जैसे गुजरात का दक्षिण भारत के बहुत से जो खाद्य पदार्थ हैं वह भी देखने को मिलेंगे आपको बहुत से अगर आपको शॉपिंग करनी है तो तरह तरह के आपको परिधान जैसे कुर्ता पायजामा धोती कुर्ता है ना मथुरा से सम्बन्धित जितनी भी चीज़ें परिधान है राजस्थानी परिधान ये सब आपको लखनऊ महोत्सव में मिल जाएगा तो यह सभी जितनी भी चीज़ें हैं यह आपको लखनऊ महोत्सव में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएंगी और तरह तरह की चीज़ें भी लखनऊ में देखने को मिलेंगी शायद शायद ही ऐसा कोई जगह शायद ही ऐसा कोई महोत्सव होता होगा लखनऊ महोत्सव के जैसे जो उत्तर प्रदेश में लगता हो तो अगर आपने ये प्लान बनाया है तो बहुत ही अच्छा प्लान है और हम लोग इसके रिगार्डिंग आपको पूरी तरीके से एक एक चीज़ का घुमाएंगे और आपको जितनी जानकारी हो सकेगी अपनी तरफ़ से उतनी जानकारी उपलब्ध कराएंगे अब ये जानना चाहूँगा मैम कितने लोग आप लोग जानना चाहेंगे चार लोग जाएंगे मैम ठीक है मैम तो बच्चे जो हैं आपके वो कितने रहेंगे ज ज़्यादा अगर ज़्यादा छोटे होंगे बच्चे क्योंकि यह भीड़ भाड़ वाला मामला है तो मैम मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा सा रुक के जाइए क्योंकि अभी जो लखनऊ महोत्सव है वो स्टार्ट हुआ है तो सभी लोग उसको देखने के लिए पहुँच रहे हैं अगर छोटे बच्चे हैं तो उसमें जी मैम तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आप अपना जो प्लान है वह रेडी करिये आप बताइए कि ये एक से दो महीने तक चलता है मैम तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किस डेट में जाने के लिए सुटेबल हैं आप किस डेट में जाना चाहेंगे मैम आप अच्छा मैम तो आप तीन बच्चे आपके और आप चार लोगों को जाना है लखनऊ महोत्सव देखने के लिए तो इससे सम्बन्धित जितनी भी जानकारी है मैं आपको एक घंटे में उपलब्ध कराता हूँ मैम और मेरा गाइड आपके साथ रहेगा आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मैम ठीक है मैम मैं आपको आधे घंटे में कॉल करके बताता हूँ नमस्ते मैम